لداخ کا کھاردونگ لا پاس میر سب سے زیادہ چیلنجنگ رہا اس کی بلندی ہم آکسیجن اور برفیلے راستے نے صبر اور مہارت آزمائی اسپیتی ویلی کا پتھیریلا اور تنگ راستہ بھی برا سخت اور خطرناک تھا منالی سے لیہ جانے والا راستہ بارش اور کیچڑ کی وجہ سے مشکل ہوتا ہے نارتھ ایسٹ انڈیا میں توانگ کی طرف جانے کے والا پہاریی راستہ بھی کافی ڈرا دینے والا تھا ان علاقوں میں راستے خراب سنسان اور سنگل سے محروم ہوتے ہیں بعض جگہوں پر پتھر لڑکھتے ہیں اور زمین گھسنے کا خطرہ ہوتا ہے راستے میں کسی مدد کسی مدد کا نہ ہونا ایک اضافی دباؤ بناتا ہے موٹر سائیکل کا خراب ہو جانا وہاں بڑا مسئلہ بن سکتا ہے بارش یا برف باری اچانک حالات کو مشکل بنا دیتی ہے ٹائر پنچز یا پیٹرول ختم ہو جانا اکثر تشویش کا باعث بنتا ہے جسمانی تھکن سردی اور اونچائی پرسانس کا مسئلہ بھی ہوتا ہے لیکن ان چیلنج نے ہمت تیاری اور نظم و ضبط سکھا دیتا ہے سکھایا سکھایا راستہ جتنا مشکل ہوتا ہے منزل اتنی ہی خوبصورت لگتی ہے ان سفروں نے صرف قدرتی خوبصورتی دکھائی بلکہ ان درونی طاقت بھی جگائی یہی راستے مجھے بار بار موٹر سائیکل اٹھانے پر مجبور کرتے ہیں